हैलो भइया होर टैंट आह्ले बोल्ला दे न म्हाराज साढ़े घर ब्याह् हा ते कोई टैंट लाना हा ते कन्नै डीजे लाना हा ते केह् स्हाब कताब ऐ ब्याह् साढ़े सत्त अट्ठ नौ गी दिसंबर दी सत्त अट्ठ नौ ऐ आं जी अच्छा ते सनाओ आं टैंट दा केह् स्हाब कताब ऐ त्रै दिन दा कन्नै डीजे दा ते त्रैऽ दिन दा केह् स्हाब कताब ऐ आं जी आं जी अच्छा आं जी आं जी आं जी खरे गै न आं जी आं जी में एह् दित्ते दे न अच्छा अंजी आं जी आं जी ना ना सारा किश तुसें करना अंजी अंजी अंजी अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ मेरे घर इद्धर कड़कयाल कश न कड़कयाल स्कूल कश न मेरे घर आं जी आं जी ओके ओके ओके